औ हेल' औ औ ओमफ्राय मा खबरमोन हा खबराथ' बेनोथ'लै बे गथ'नि गथ'फोरनि खबर माबा सोंनो नागिरदोंमोन आं

बिदिनो फरायनाय मानायखौ बबेयाव सोब्ला मोजां जागोन माबादों आरो नोंसोनाबोथ' हाबनाय टाइम जाबाय नामा

जाबाय बेखौनो नै अबाव सोनो अबाव मानो जादों प्राइभेथाव सानदोंमोन प्राइभेथाव हनै माथो बारा बाराथार जेरावबो

फोरोंनायाथ' प्राइभेथाव साबसिन जायो जानाया माथो हनै थाखा फैसानि खोथा जाहैलायबाय ना ओं गभर्नमेन्टआवनो सोथ'नानै दोनसै नामा आं सानदों आरो अ

सोब्लालाय प्राइभेथाव मोजां दा अबेहायथ' सानदों नोंलाय ओं प्राइभेथाव अबेयाव आं गभर्नमेन्टआव होनो साननाया सानदोंमोन ओमफ्राय दा नै इउ एन आव लानो फैदों औ माबा इउ एन आव माबानो थिनदों बिमाया

औ औ दे औ औ

औ औ दे होमब्ला औ ओं